हैलो तुस शाह् बोल्ला दे हट्टी दे में अखरोट ते काजू ते बदाम लैने हे ते तुस मिकी सनागे प्राइस केह् ऐ नुहाड़ा अं में तुस लैओ मिकी में किलो हारे काजू चाहिदे ते किलो बदाम चाहिदे ते चार किलो अखरोट चाहिदे हे आं जी आं जी अंजी अं अंजी काजू चाहिदे हे आहो अच्छा काजू चार सौ रपेऽ किलो न अच्छा कोई ना में लैना तुस मिकी घर तक्कर पजाई ओड़दे जां में आना आपूं लैने आं जी अं'ऊ मनीषा बोल्ला नीं अंजी चलो ठीक ऐ कोई ना अं'ऊ आह्गी ते लेई जाह्गी तौले हट्टिया समान ठीक ऐ अं'ऊ अज्ज ई आइयैलेई सकनी जां कल्ल आं अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ में शामीं चार बजे औन्नी आं ते पी अंऊ थ्होड़े शा लेइयै जन्नी आं ठीक ऐ अ ठीक ऐ ठीक ऐ अ'ऊं शामीं लेई जाह्गी चलो ठीक ऐ फिर